आङो मा ओंख्रिखौ जानो मोजां मोनो बे अनला नार्जि बेखौनो जानो मोजां मोनो जोंहा नखरावबो बेखौनो जायो ओंखायनो आङो बेफोरखौनो संबाय थायो नार्जि अनला सबाय बेखौनो संनानै जानो मोजां मोनो आरो नखरनि मानसियाबो बेखौनो जानो मोजां मोनो आरो आंबो बेखौनो संबाय थायो ओंखायनो मोजां मोन्नायखाय नार्जि अनला आरो सबाय दालि बेफोरखौनो संनानै जायो जानो मोजां मोन्नायखाय नखरनि मानसियाबो बेखौनो संनो थिनो ओंखायनो आंबो सङो संबाय जाबाय बेखौनो नार्जि अनला सबाय बेखौनो संनानै जाबाय थायो बेफोरखौनो जानोबो मोजां मोनो जों जाबाय थायो बेखौनो ओंखायनो बे ओंख्रिखौनो गुबुन दस्रा ओंख्रिखौबो जानो मोजां मोना बे अनला नार्जि आरो सबाय दालि बेखौल' मोजां मोनो जानो बेखौनो जोङो संनानै जाबाय जाबाय थाबाय जोङो नार्जि अनला सबाय दालिखौनो संनानै जाबाय थायो

जानो मोजां मोन्नायखाय बे अनला नार्जि सबाय दालिखौनो संबाय थायो बेखौनो संनानै जायो संनो थिनबाय थायो नखरनि मानसिफ्राबो संनो थिनो बेखौनो जेखौ जानो मोजां मोनो बेखौनो थिनो ओंखायनो संनांबाय थायो आंबो संनोबो बायद' जायो

जानायाव दस्रा ओंख्रिफोरखौबो जानोबो मोजां मोना गुबुन गुबुन दस्रा दस्रा ओंख्रिफ्राबो बेनिख्रुइ साबसिन गैया नार्जि अनला दालि सबायनि बेफोरखौ जेखौ मोजां मोनो बेखौल' जायो आङो नखरनि मानसिफ्राबो बेखौनो जायो संहोबाय थायो जानोबो ओंखायनो जानो हायाबा